अशीं धायेकूय घरां आसा थंय लोक ट्युरिस्टांक जागो दितात रावपाक पयलें म्हटल्यार खुबशे त्रास जातात लोकांक ट्युरिस्टांक रावंक दितात म्हणून पयले म्हटल्यार तेंकां पयशे सारके दिनात ते जशे की अर्दे पयशे दिता अर्दे मागीर दिता आनी म्हणटा म्हणटात आनी मागीर ते पयशे पयशे पयशे दिवपाचें नांवूच घेयनात आनी दुसरे म्हटल्यार ते रावतात म्हटल्यार निवळ नितळसाण कांयच आसना सगळीं घाण करून दवरतात मागीर दुसरें म्हटल्यार झगड्यांनी पेट्टात कालचीत एक गजाल धर काल न्हू ते आमच्या हें नेबरां वांगडा झगड हें झगडोंक पेटले मागीर तेंची भासाभाशी जाली आनी पुलीस कंप्लेनूय जाली तेका लागून तेका लागून आमकां खूब त्रास जालो आनी दुसरें म्हटल्यार तिसरें म्हटल्यार आमच्या भुरग्यांकूय ते खूब त्रास जाता तेंच्या लागून जशें की आमच्या भुरग्यांक शिकपाक मेळना ते ते डिस्ट्रेक्ट जाता कित्याक तेंचो आवाज खूब आसता आनी मागीर चवथें म्हटल्यार तेंचे म्हटल्या चवथें म्हटल्या तेंका लागोन चोरयोय खूब जावपाच्यो चान्सीस आसा जशें की ते आमच्या सगळ्या घरान फ्रिली अशें भोंवतात किद्याक तेंचो होम स्टे न्हू सो तेंकां अशें फ्री जातात ते कितेंय करपाक बट आमकां भंय आसता की केन्नाय आमचे अशें खुबशे अशें गजाली जालाय की आमचे अश्यो वस्तू चोरी जाल्या सो हें आनी जेवणाच्यो हें आसता तें कटकटी आसतात जशें की तेंकां हें नाका तें नाका होम स्टे म्हटल्यार कितें आमी जें करता तें तेंच्यांनी जेवपाचें बट तेंचे हे कटकटे आसता की हें नाका तें नाका हें करून दिया तें करून दिया केन्ना केन्ना तें सामाण जेवण करून दितलें म्हणटगीर तें सामाण घरान आसता आनी केन्नाय तें नासताय सो आमकां तें पॉसिबल जायना तेंका दिवप आनी ते केन्ना केन्ना पियोनूय येता तेकाय लागोन आमकां खूब हें जाता त्रास जाता कित्याक ते पियोन येतात आनी खूब बोवाळ करतात जाले इतलेंच